मेरे क्षेत्र में तो अलग अलग जाति के लोग हैं हिन्दू मुस्लिम सभी जाति के लोग हैं हम लोग मुस्लिम से आते हैं तो हम लोगों का जो धर्म है उ हम अपना धर्म को मानते हैं उन लोगों का जो धर्म है वह अपना उनको मानते हैं जैसे अभी हम लोगों का रमज़ान का महीना शुरू हुआ है यह सबसे महापर्व हम लोगों का यह रमज़ान का महीना है इसमें हम लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं उसके बाद एक महीने के बाद ईद की नमाज़ अदा करते हैं सभी भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं उससे प्यार बढ़ता है और हमारे धर्म में जो अभी इससे पहले शब ए बारात का पर्व हम लोगों का हुआ है उसमें भी हम लोग मस्जिद पर अपना पूरा भर रात वहाँ उस दिन सोने का कोई सभी को जागना होता है हम लोग का मुहर्रम हो गया उसमें भी हम लोग अपने पैगम्बर साहब को याद करते हैं जो सर कटा दिए थे उसमें उसके बाद और भी हम लोग का धार्मिक है जो अपने धर्म को मान रहे हैं और भी धर्म के लोग हैं जो हमारे गाँव के आस पास घर के अगल बगल में हैं उनसे भी अपना मेल जोल रखते हैं इसमें कोई जे है से हिन्दू मुस्लिम का कोई हम लोग के साथ कोई बात नहीं है हम लोग सब भाई भाई हैं यही है जो हम अपने अल्लाह को जो है से मानते हैं वह अपने भगवान को पूजते हैं यही सब बात है और हम अपने मज़हब को मानते हैं वह अपने मज़हब को मानते हैं और अपना उन लोगों का जैसे अभी होली आ रही है तो होली भी अपना वह सब मनाते हैं उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का भी पर्व होता है उसमें अगला को कोई जे है से दिक्कत नहीं होती है तो सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं मानना ही चाहिए और यही सब बात है अभी हम लोग का रमज़ान का महीना चल रहा है कल से स्टार्ट हुआ है आज से स्टार्ट हुआ है रमज़ान का महीना पूरे एक महीने तक चलेगा उसमें सभी बड़े छोटे बुर्द बुर्द बुज़ुर्ग सभी आदमी रोज़ा रखते हैं इससे प्यार बढ़ता है और लास्ट महीने में लास्ट दिन हम लोग का ईद का पर्व जो होता है वह होता है यही मैं कहना चाहता हूँ